مجھے بچپن ہی سے پینٹنگ میں دلچسپی تھی جب بھی میں کسی کو خوبصورت تصویریں بناتے ہوئے دیکھتی تو مجھے شوق اٹھتا کہ میں بھی ایسا کچھ بناؤں وقت کے ساتھ ساتھ میں اسکول میں مختلف آرٹ مقابلوں میں حصہ لیا اور اس دوران مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے پینٹنگ بہت پسند ہے اب میں چاہتی ہوں کہ اس شوق کو مزید بہتر بناؤں اور اسے بطور ہنر اپناؤں